भारतातील धर्म धार्मीक श्रद्धा आनी प्रथा विविधतेन वळखले वतात भारताचो धर्मनिरपेक्षतेचो अर्थ म्हणल्यार राष्ट्रा खातीर सगळे धर्म सारके आसात भारत हो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आसा भारतांत हिंदू संस्कृतीचे बौद्ध जैन वैदीक आनी सिख हे चार प्रमुख धर्मांचे जल्म स्थान आसा पुराय भारताच्या इतिहासांत धर्म हो देशाचे संस्कृतीचो म्हत्वाचो भाग कायद्यानुसार देशांत धार्मीक विविधता आनी सहिष्णुता ह्यो दोनूय गोश्टी जोपल्यो वतात भारतीय संस्कृतीचेर धर्माचो खूब प्रभाव आसा जाती वेवस्थे सारके भारतीय वेवस्थेचे अनेक पहलूचे उगम आसा भारताच्या राजकारणांत आनी समाजातूय धर्माची खूब व्हडली भुमिका आसा धर्म समाजा खातीर खूब काम करता तेतुकूच एक म्हणल्यार ते आमच्या जिवनाक अर्थ दितात सामाजीक आनी मजबूत करता सामाजिकता वर्तनाच्या आमच्या एक तरेचें नियंत्रणाचें काम करता आनी आमच्या कल्याणाक प्रोत्साहन आनी प्रेरणा दिता धर्म लोकांच्या सामाजीक बदला खातीर काम करता